السلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ایک شکایت یہ عرض کرنی تھی آپ کی بارگاہ میں کہ جو آپ کا ڈلیوری بوائے ہے ان کا جو غیر رویہ یہ بالکل ہی غیرمنعقد ہے اور انہیں تھوڑے آداب اور تمیز سکھایا جائے ان کا بات کرنے کا طریقہ اور ان کا بولنے کا ڈھنگ بالکل ہی واہیات اور جاہلانہ ہے انہیں سمجھایا جائے اور انہیں تھوڑا تمیز کا دائرہ بتایا جائے کہ کیا ہوتا ہے شکریہ